नव्या जल्म जल्मल्ल्या भुरग्याचें पयली स दिस जाले की एक ल्हानशी पुजा कशी करतात मागीर बारा दिसा मागीर ताजो बारसो करतात म्हणजे नाम करण नांव दवरतात भुरग्याक आनी स म्हयने जातकूच पयल्याच भुरग्याक अशें म्हणजे कितें अशें सारके अशें जेवण खावयल्ल्या भशेन म्हणून उश्टावण म्हणटात ते करतात